میری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ میں پڑھنے لکھنے میں بہت مضبوط ہوں اور پڑھنے لکھنے میں میرا دل بہت لگتا ہے اور میرے امتحانات میں نمبرات بھی بہت اعلیٰ آتے ہیں لیکن میری ایک کمزوری ہے کہ میں زیادہ دیر تک پڑھ نہیں پاتی اور تھک جاتی ہوں اور سر میں درد ہونے لگتا ہے